नमस्ते अच्छा जी बोलिए लम सम पाँच हज़ार जाएगा पाँच हज़ार चलिए अच्छा हम चार कर देते हैं फ़िर तीन कर लीजिए आप चार भी नहीं दे पा रहीं पाँच नहीं दे रही आप तीन कहाँ से हम कर सकते हैं मेरा भी तो खू उतना जाना चाहिए लगना जितना उतना लगत तो लेंगे ना भाई अरे तो हम मेरा तो इतने पाँच छः बहुत लोग का लगता है आप तो इतना ही का कमी आपको बात चार कर दिए तब तभी तो चलिए हम लगा लेते साढ़े तीन लगा देते हैं अब जैसा आप लेंगे वैसा आपको उसी में देंगे हम उससे ज़्यादा या काम नहीं करेंगे बाकी हम तो बहुत दिन से हमें सब जानते हैं हम अच्छा ही किए हैं आपका भी अच्छा ही करेंगे पैसे के ऊपर है जैसा जैसा आप देंगी वैसा काम होगा हाँ हम बहुत अच्छे से कर रहे है बहुत दिन से कर रहे हैं तो अच्छा ही आपका भी करेंगे गलत नहीं करेंगे जी जी चलिए ठीक आइए हाँ मैं चलिए हम आएँगे जब आप बुला ले तभी हम आ जाएँगे कल या आज तक टाइम ले लीजिए शाम पाँच बजे या कल सुबह ले लीजिए दस बजे हाँ या तो सुबह दस बजे ले लीजिए जी जी नमस्ते अच्छा और यह बताइए फ़िर कब आएँगी कब मुलाकात होगी कब मुलाकात होगी अच्छा अच्छा तब और कुछ काम बता उम दीजिए बोरिंग करना है नेटवर्क सब लाना है या कुछ और कोई दिक्कत नल में तो नहीं है पानी वानी तो गाढ़ा नहीं आता या फ़िर बालू जैसा रिद्धि जैसा कुछ तो नहीं आता तुम सारा चीज़ लाएँगे क्योंकि नहीं तो फ़िर दिक्कत होगी हमें आधा सामान लाएँगे तो आधा कल होगा ना आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है आपका तो आपको पानी पीने के लिए एक दो दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है हफ्ते लग सकते हैं अगर आप सही से बता देंगे तो फ़िर हम भी इसी तरीके से सामान लेंगे आपका काम कर देंगे हाँ टाइम तो लगेगा ना जब जैसा लाएँगे वैसा लगेगा तो बता दीजिए यह बताइए पहले कि आपके नल में क्या क्या दिक्कतें हैं कैसा पानी आ रहा है कितना पानी आ रहा है आ भी रहा है सही से यह सब बताइए चलिए अच्छा ठीक है हम जब आएँगे तो बताएगा नमस्ते